इसिंनि मोब्लिब गोनां आइजेंफोरा जादों राइस कुकार इलेकट्रिक इलेकट्रनिक केथ्लि फ्रिज दं बेफोराव बेलेग बेफोर इलेक्ट्रनिक गोनां आइजेंफोरा जादों थाबैनो गोनां खालामनो हायो सुबिदा खालामनो हायो जेराव थाबैनो समजों खारफानो हायो आरो बे समजों खारफानो थाखायनो मोब्लिब आइजेंफोरा बाहाय जादों आरो बे बाहायजानायनि गेजेरजों गावखौ सिगांसिन खालामनो हानाय जादों गोदोनि समाव जेब्ला बेफोर आयजेंफ्रा गैयामोन अब्ला जों गोबां सम लायोमोन आरो बे समनि इलेक्ट्रनिक फ्रिज राइस कुकार आरो बिदिनो केथ्लिफ्रा गोयै याव थाखाय गोबां बनजों अर सावनानै फुदुंनो गोनां जायोमोन आरो बेनि थाखाय जों गोबाव गोबाव सम लायोमोन आरो बे गोबाव सम लानायनि गेजेरजों टाइम समखौ जों मानेज खालामनायनि थाखाय एसे फ्रब्लेम जेंना जायोमोन आरो नुजाथियो मोन